आंतोनियो कोश्टा दयानंद बांदोडकर मनोहर परेकर फ्रांसिस्को सारदिना प्रताप सिंग राणे लोजिनो फलेरो दिगंबर कामत शशिकला काकोडकर राम मनोहर लोहिया जॅक सिकवेरा मार्यो सुवारीस लता मंगेशकर आशा भोसले रेमो फनांडीस किशोरी आमोणकर जितेंद्र अभिषेकी मगुबाय कुडिकर केसरभाई केरकर सेबास्टियन डिसोजा क्रिस पेरी हेमा सरदेसाय सोनिया सिरसट ऑलिवर सेन सुमियोकी अजीत कडकडे तुळशीदास बोरकर पंडीत प्रभाकर करेकर रामदास कामत रोय दे चिंचिनी मेस्त्रू जोसिनू मेन्युअल डिलीमा कमलाकन चारी दादा वैद्या लिपिया लोगो सरदेसाय कॉमेडियन सिल्वा हॉटँच्यो पेरेरा सी आलवारीस जॉन डिसेलवा शेरन मजेरेलो तमाजिनो कार्दोजो प्रीन्स जकोब रोज फन्स आल्फ्रेड रोस रामदास कामंत पंडीत प्रभाकर खरेकर वैशाली सावंत सावित्री बोरकर वैभव अरेकर किरण कामत अरुणा गवाडे अनिल सरदेसाय शोभाना बोरकर अशोक प्रभुदेसाय राजेंद तळावलीकर विष्णू बांदोडकर आनंत पै जयंत सालगांवकर राम कृष्ण डॅम्पो नारायण तिंबलो अर्जून कामत उमेश शालगांवकर अनिल लोटलेकर सुदीन काकोडकर प्रवीण बोबे स्वामी राजाराम म्हाराज पांडुरंग शास्त्री अथावले श्री रामनाथ देवलकर निलेश काब्र स्पनील खुशे निर्मल नायक अश्विनी प्रभू राजेश नायक नारायण देसाय